ہیلو جی میری جویلری شاپ آنر سے بات ہو رہی ہے آ مجھے کچھ سونا خریدنا تھا ہاں ہاں میں بتا رہی ہوں گولڈ چین بینگلس اینڈ ایئر رنگس اور کچھ بچے کی بچے کی چیز خریدنی تھی سونے میں لائک لونگس وغیرہ نو نو گولڈ صرف گولڈ چاہیے میرے کو اور اچھا ہونا چاہیے ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے مطلب کچھ کچھ شاپ والے مِلا دیتے ہیں سونا اور پھر الگ میٹیریل ریئل گولڈ چاہئے مجھے گولڈ گولڈ چین آ میرے کو ٹویل اور بینگلس چاہیے بینگلس مجھے دو دو چاہیے دو مطلب چار چاہیے دونوں چار چاہیے ٹوٹل ہاں ہاں مطلب ایک ہاتھ کے دو دس اور بچے کی ایک لونگ چاہیے وہ میرے کو بچے کی جو ایک لونگ ہوتی ہے وہ بھی دس کی چاہیے میرے کو دس کیرٹ کی اور بالکل بھی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے تو ہاں آپ آڈر دے دیجیے جی نہیں مجھے گولڈ نہیں چاندی نہیں چاہیے میرے کو گولڈ ہی چاہیے آپ آڈر دے دیجیے جس طرح ہوگا میں دے دوں گی آپ کو ویسے آپ بتا دیجیے کتنا خرچہ آئے گا میرا ٹوٹل سے ہاں میں دیکھوں گی بھی تو ڈیزائن ہے آپ کے پاس ہاں اوکے اوکے اور کچھ نئے ڈیزائن ہو تو وہ بھی منگوا لیجیے گا کیونکہ آج کل نئے نئے ڈیزائن آ رہے ہیں نا ہاں میں کل آجاؤں گی آپ ٹائم بتا دیجیے آپ کی شاپ کتنے بجے سے کتنے بجے تک کُھلی رہتی ہے گیارہ صبح سے شام چھ تک اوکے ہاں ٹھیک ہے تھینک یو